नमस्कार सर नमस्कर सर मेरा अकाउंट सर आपके बैंक में है तो सर मुझे क्लोज़ करवाना था सर मेरा अकाउंट सर उसमें आपके बैंक के तरफ़ से सर एक सबसे प्रमुख समस्या यह है की उसमें मुझे मिनीमम अकाउंट में बैलन्स मिनीमम रखना पड़ रहा है सर और सॉरी सर में इतना नहीं कर पाऊँगा आपका कोस्टली है मिनीमम चार्जेस और सर दूसरी बात यह है की मेरा जो था मैं सर वह आपकी किसी भी बैंक अकाउंट के किसी भी सेंटर में नहीं लग पा रहा है सर

सॉरी सर किन्तु चार्जेस किस संदर्भ में काटे जाएँगे क्योंकि मैंने तो आपकी कोई से अदर सेवाऐं ली नही हैं आई म सॉरी सर माफ़ कीजिएगा किन्तु इस तरिके का कोई जब काउंसिल किया हुआ था तो उसमें किसी भी प्रकार का नहीं लिखा हुआ था सर डोकुमेंट्स में क्या क्या लगेगा आप कृपया बताएँगे क्षमा कीजिएगा किन्तु मेरे पास प्यान कार्ड नहीं है सर अकाउंट खुलवाते समय मैंने आपके ब्रांच में दिया हुआ था सर मेरा आधार कार्ड ओके सर में दे दूँगा आप बताइए मुझे कब तक जमा करना होगा और यह अकाउंट कब तक क्लोज़ हो जाएगा सर मुझे पूरा पेमेंट मिल जाएगा मेरा क्लोज़ करने के बाद ओके धन्यवाद सर